पंजी जनवरी ॿ हज़ार ॿारहं फेबररी ॿ हज़ार सत उणिवीह मार्च ॿ हज़ार ॿारहं चोवीह जून ॿ हज़ार अरिड़हं उणटीह अगस्त ॿ हज़ार ॿावीह